हमनीके गाँव मे तऽ कबड्डी क्रिकेट खेलै छियै आरो शहरो मे तऽ गेम मोबाइल गेम टी वी गेम टी वी मे गेम यहनी खेलय आओर हमनी के गाँव मे तऽ मतलब दादा ने बतेलकै खेलमी तऽ शरीर मजबूत हेतौ शरीर पूरा मजबूत हेतौ क्रिकेट खेलै छियै आरो मतलब कबड्डी हॉकी यही सब खेलै छियै आरो शहरो गाँव आर मे तऽ मतलब मोबाइले मोबाइल गेम दिन भर पड़लो रही मतलब ओतऽ अच्छा से गेम ना खेलतो क्रिकेट सनी बहुत कम खेलै जाय कनो बहुत कम मतलब दौड़य धुपै बहुत कम मतलब आरो गाँवो मे की गाँवो मे बच्चा दौगय मतलब पूरा टैलेंट गेम सनी मे आरो शहरो मे तऽ टैलेंट ना रहै गाँवो मे जादा टाइलेंट हय कैलाकि गाँव मे जे होलय नी व्यवस्था नहि रहै तैयो हमनी फील्डो तिल्डो पे खेलय मोबाइल तोबाइल व्यवस्था नहि होय फील्डो पऽ जाय खेलै लऽ शहरो मे तऽ पहिलो सऽ सबकुछ रहै घरे मे खेलय शहरो मे की मतलब बैठी के चियर्स खेलय या तऽ लूडो गोटी आरो की शहरो मे तऽ एहनी खेलय कैरमबोर्ड खेलय आरो गाँवो मे जे खेलय नी तऽ क्रिकेट कबड्डी हॉकी इएह सब खेलय खेलय धुपय मतलब पूरा ओकरा शरीर मजबूत हो जाय खेलला सऽ बहुत फायदा हय लेकिन बैठी के भी खेलला सऽ फायदा हय लेकिन चेस सुनी लेकिन ओकरो आरो मतलब एकरा उनी मे कुछ आरो अंतर छै शरीर हाथ पैर की कही सब मजबूत हय मतलब पूरा मजबूत हो जाय खेलला सऽ आरो ओकरो जे ओ छै न गाँवो मे जे सब खेलय बच्चा मे मतलब पूरा टैलेन्ट सुनी बच्चा खेलय पूरा टैलेंटेड पूरा टैलेंटेड मतलब आरो की गाँवो मे जे हॉकी नहि खेलय आ हम जादा वोल्लीबॉल खेलय छियै गाँव मे वोल्लीबॉल खेलय छियै सभे कुछ जानी गेलो छियै आरो शहरो मे तऽ जब कहलियै चल खेलय लए तऽ घरे मे बैठी के कैरमबोर्ड या फिर चेस मतलब दू चार गो बच्चा मिली कऽ खेलय लियै तऽ ओतऽ मजा नहि आबै गाँवो मे खेल जे होय यऽ मतलब अलग लेवल ओकरा नहि शरीर मजबूत होय मतलब वोल्लीबॉल खेलला से भी शरीर मे फुर्ती आबै लचीलापन आबै शहर मे तऽ बैठी कऽ खेलय तऽ ओतऽ तऽ नहि तऽ दुनू मे यही अन्तर छै गाँवो मे तऽ जादातर आदमी नहि की खेलय जादातर क्रिकेट खेलय चेस खेलय हॉकी खेलता खेलता क्रिकेट मे मजा तऽ हमनी क्रिकेटो खेलऽ लगलियै आरो अहिना खेलय छियै तऽ ज्यादा नहि खेलय छियै लेकिन क्रिकेट सनी बहुत खेलय छियै मतलब हमरा पूरा अभ्यास छै क्रिकेट सुनी मतलब बहुत खेलते रहय छियै हमेशा क्रिकेट खेलय छियै चेस खेलय छियै आरो खेलय छियै